हम्मे पिछला दिन एगो चाकू कीनलहुॅं रऽ से चाकू एतय बढ़िऑं छै की ओकरामे धार यऽ एतय तेज धार यऽ से कहबाक नहि ओ चाक़ूक़े वेट जे यऽ से प्लास्टिकके यऽ ओहो बहुत सुंदर यऽ एतय नीक यऽ ओकर वेट पकड़िकऽ तरकारी सभ काटयमे एतय नीक लागैया तुरन्त कटि जाइया एको रति देरी नहि होइया तरकारी काटयमे धार बड नीक यऽ ओकर स्टीलके यऽ जंगो लागयक कोनो गुंजाइस नहि यऽ लेकिन धार एतेक तेज यऽ दू दिन हमर आँगुरे कटि गेल ओ आँगुर एहन कटल से कहेवला नहि लेकिन ओ तऽ अपन असावधानीयोसँ ने भेल कनिटा एहन ओहन कोनो गप नहि छै की जे धार तेज छै तऽ ई नहि छै जे की ख़राब छै लेकिन ई छै जे सावधानी अगर नहि करब तऽ अहाँके बहुत नुकसान भऽ जायत अतेक तेज धार अछि ओहिमे